आं कितें जाई हय खाज्याचें ताजें आजूच केल्लें आसा अडेचशीं रुपया किलो पडटलें तुका ताजें ताजें आसा खाजें आनी म्हानां आसा म्हानां पूण तीं तुका साडे तिनश्यां पडटलीं लोकां सांगी आसा त्यो आनी काजू बियां लाडू आसात हय मोतीचूर लाडू आसात जिलेबी आसा जिलेबी आसात मागीर तुका कितें जाई सांग मोतीचूराचे तीन प्रकार आसा पूण तें आमी एकू दवरतात तांबडो कलर लाडू बाकी बा ना आतां आमी दवरना तें लोकां कंम्प्लेन्ट आयला ताचेर तो कलर बरो न्ही म्हूण ते आमी दुसऱ्या कडल्यान कोणा कडल्यान कन्न घेतिल्लें आनी तो मनीस आतां ना तो आतां येना तेक लागून आमी ते लाडू ताजे कन्न घेतलनाय आशिल्ले हांवे हे स्वता केल्या ते लाडूं आतां जिलेबी जाल्यार घेवून वच गरम गरम आसात आनी खाजें आसा हय एकशें अयशीं रुपयांक किलो पडटले तुका एकशें अयशीं रुपया किलो जिलेबी आसात अडेचशीं रुपयांक किलो जिलेबी आसात अडेचशीं रुपया किलो ना ना ना ते म्हानां आशिल्ली ती सगळी सोंपली ते म्हानां खूब लोकां आवडटात न्ही ती बेगीन सोंपयली लोकांनी तुका जाय जाल्यार हांव फाल्यां घेवन दोवरतां तूं फाल्यां येतलो जाल्यार एक पासय मार तसलें कांय दवरना एकादें मेळ्यार तुका फाल्यां आज तर तुका कांयच मेळपाना आज दोन तीन तरेचे आयटम आसात लोकांक गर्दी ह्या खेपें खूब ताका लागून आज आसा तितलें खोपोवन फाल्यां हांव परत नवीन हाडटलो स्टॉक सगलो